अड़े असांखे ख़बर आहे त महाराष्ट्र में हरेकु जात जो माण्हू रहे थो कि गुजराती आहिनि कि सिंधी कि म मराठी कि पंजाबी हरेकु जात जा माण्हू पंहिंजा पंहिंजा त्योहार मल्हाईंदा आहिनि असां सिंधी अहिड़ा आहियूं जो हरेकु त्योहार में शामिलु बि थींदा आहियूं उन्हनि सां गॾिजी त्योहार मल्हाईंदा आहियूं उहे बि आहिनि जंहिं असां सिंधियुनि जे त्योहार में अची पंहिंजे त्योहार पंहिंजा त्योहार असां सां बि गॾु मल्हाईंदा आहिनि त असां बि हुननि सां त्योहार मल्हाईंदा आहियूं उहो असांजे त्योहार जी बि इज़त रखंदा आहिनि त असां बि हुननि जे त्योहार में इज़त रखंदा आहियूं उहो असां सां बि कोपरेट कंदा आहिनि असां बि कंदा आहियूं अहिड़ी तरह सां सिंधी सभिनिनि सां हिली मिली रहंदा आहियूं सिंधियुनि जो इअं ईंदी आहियां भई असां गॾिजी करे रहण में ई पंहिंजी एकिता समुझंदा आहियूं जय झूलेलाल